हा मां ॿारनि खे सेखारींदी हुयमि डांस अञा बि सेखारींदी आहियां छो कि मूंखे डांस जो ॾाढो शौक़ु आहे ॾाढो वधीक डांस करण सां मूंखे अंदरूनी ख़ुशी मिलंदी आहे इन ई जे करे मां अॼु बि पंहिंजे ॿारनि खे बि डांस सेखारींदी आहियां